میرے علاقے کے اکثر لوگ جن مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں وہ یہ ہیں ہریدوار اور رشی کیش یہ مقامات سہارنپور کے قریب ہیں اور مذہبی اور روحانی اہمیت کے حامل ہیں لوگ یہاں گنگا کے کنارے پوجا اور یاترا کے لیے جاتے ہیں اسی طرح مسوری ایک مشہور اسٹیشن ہے جو سہارنپور سے قریب ہے لوگ یہاں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا اور قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے جاتے ہیں ایک علاقہ دہرادون ہے یہ بھی بڑا خوبصورت شہر ہے جس میں تعلیمی ادارے ہیں تاریخی مقامات اور قدرتی نظارے ہیں لوگ یہاں خریداری اور تفریح کے لیے آتے ہیں شمالی اتراکھنڈ جہاں کیدار ناتھ بدری ناتھ اور ہیم کنڈ صاحب جیسی جگہوں پر مذہبی یاترا کے لیے جاتے ہیں نینی تال ایک اور مشہور اسٹیشن ہے جہاں لوگ جھیل کے سیر اور پہاڑوں کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے جاتے ہیں یہ مقامات اپنے قدرتی خوبصورتی مذہبی اہمیت اور پر سکون ماحول کی وجہ سے سہارنپور کے لوگ میں لوگوں میں مقبول ہیں